आं बायह्रायाव खेला गेलेग्राफोरखौ माने अबे अबे खेलाखौ मोजां मोनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों दा गथिखे जोंनि गेलेग्रा मुवा माबाफ्रा बल खेलाखौ म'स्ट मोजां मोनो बल खेला गेलेनायाव आरो बे बल खेला गेलेनायखौ मोजां मोनो आरो लोगोसे खाबादि खाबादिआवबो बे खाबादि खेलाखौ बिराद नायनो लुबैयो आरो होसिख्रावलायो बे नायनाय समाव माने खेला गेलेनायाव मोजां जादों बा जायाखै बेखौ सायख'लायनानैनो जोङो होसिख्रावो बुङो मोजां जादों मादों होननानै आरो दा बे बल गेलेनायावबो मोजाङानो जादों मोजां जायो बेखौ आरो जोङो रंजाखावबायबायो नायग्राफ्रा आरो खाबादिआवबो बिदिनो खाबादि नायग्राफ्रा रंजाख्रावनानै इन्ट्रेस्ट मोनो आरो इन्ट्रेस्ट मोननानै बे खाबादिखौ गेलेनायखौ मोजां मोनो आरो लोगोसे माने बेजों माहोनो गोदो उन्दैफोरखौ खेला गेलेहोनाय माबा बे खेला गेलेहोनायखौ जोङो मोजां मोनो खेला गेलेनायाव दा माबा खै दु दु होनलायनाय बे गेलेनायावबो उन्दैफोरखौ मोजां मोनोमोन नायोमोन जोङो बे दु दु खेलाखौ आरो उनाव बेखौ नायबाय थानानै मोजां बुरखायलायनाय गेलेनाय एबा गथ' गथ'फोरखौबो बिदिनो गेलेनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो नायोमोनबो दिनै गथ'फ्रा मा रोखोमै गेलेदोंमोन बेखौ नायनानै उनाव रंजाखावबायथारोमोन जोङो आरो दा बेखौनो आरो फिन सोरजोंबा सोरजोंबा बादिनांलायनानै खाबादिखौबो गेलेबोगौमोन खाबादि बे खाबादि गेलेनायावबो बिराद इन्ट्रेस्टिं रंजायोमोन आरो दा बेखिनिखौ रंजानायाव जोङो बिराद सोमोनांथावमोन मानसिफ्रा गेलेनाय हान्जाफोरखौ नायनानै बेहाय जि इन्ट्रेस्ट मोनो नायनो बोरायसा बोरायसाबो नायोमोन आरो जेराव गथ' गथाइ बेसोरबो लोगोसे नायफायोमोन बुरैसा बोराइसा बेसोर ज'नो मोनसे स्पटआव गेलेनायाव जेन'बा बावनो बयबो नायलायनानै रंजाखाव बायथारखायोमोन आरो दा बे रंजानायजोंनो होसिख्रावनायजोंनो खेला गेलेग्राफ्रा आनदायगुलायोमोन खायसेबा बिबादि गेलेनायावनो आरो मोजांबो देरहायोमोन गेलेनाय बेलायाव माने मोजां गेले लांब्ला बिसोर देरहाला बायदोंमोन आरो उन्दै समाव गेलेनायाव जों नायबोदों नुबोदों मा रखम खेला गेलेदों आरो बे खाबादि गेलेनायफोरखौबो जोङो एखदम नायनानै रंजाखाव बायथारोमोन एखे गेलेग्राफ्रा अबेबा आथिं आखाइ नस्थ' जागुलायनाय गेलेयो जायहा नायग्रा बिस्रासो एखदम आराम मोनबाय जायहा गेलेग्रा बिस्रा दुखु मोननायफोरा अबेबा सोरबा लेंग्रा सोरबा मा बिबादि जायोमोन आरो दा बेबायदि गेलेनायाथ' दासिमबो गेलेयो गेलेनाया दा बोराइसा बोराइसायाबो दाबो नायनो आबसुस दं गेलेग्रायाव थांनानै नायहैनाय जायो आरो एखमब्ला बिदिनो एखदम जोबागौमानि फैनो रोङामोन जोङो गेलेनायखौ नायनानै बिबादि गेलेयोमोन आरो